हेलौ औ नोङो खोनादों आङो दहाय नोङो अरुनादय मोनाखै होननानै ऐमफ्राय एफ्लाय खालामखादोंमोन दा औ अरुन'दयाव औ औ औ औ ओमफ्राय मानो जायाखै जेनबा रेसन कार्ड थेसन कार्ड दंजोबखायो नामा

औ नोंना बैसोआ बेसेबां जाखो ओरैनो नोंना बैसोआ बेसेबां जाखो ओरैनो दा नोंना बैसोआ बेसेबां जाखो ए फर्थि फाइबआव थांबायना बैसो आ औ ओमफ्राय जेन'बा दकुमेन्टसफ्राथ' गासिबो दंजोबखायोना ऐ दंखाजोबोना होमबालाय जेन'बा ओरैनो अरुन'दयाथ' होमबा नों आलदाखौ एफ्लाय खालामनो हायोना अरुन'दय गैयाबा जेनबा नोंसोरनाव हा हु दंना गैया पि एम किसानखौ खालामाखै नों पि एम किसानखौ ए बोराया मोनो नोंहा मोना ओ नोंनि नामाव हा दंबानो नोंनि नामाव हा दंबानो सानै बाबो मोनो जेबो नङा ओमहो औ खालामजायो नोंनि नामाव हा दंखायो दा खालामजायो नोंनि नामाव हा दंबानो औ माने नखरसेयाव औ नखरसेयाव सासेल' मोनो बे नङा मिथिबाय

जेन'बा औ एबार नेक्स फैबा एफ्लाय खालामबानो जाबाय मिन्थिबाय औ औ नेक्सआव बे एफ्लाय जानायाथ' फैबाय थागोनना औ जायो एफ्लाय खालामदो ओमफ्राय औ जायो जेबो नङा माने खाजोना होबाय थानांगोन खिन्थु हायाव मिन्थिबाय औ दे दे दे होमबा औ दे औ दे दे औ दे दे